چھبیس ایک انیس سو سینتالیس دو پانچ دو ہزار دو دس دو انیس سو پچاس ستائیس آٹھ دو ہزار تئیس ایک پانچ اٹھارہ سو ساٹھ